मामोनबा अ दङ दा गय गय फुलिया मोजां मोजांथार दंसोगारो गोसोम गोसोम आराम आराम अ गायोदा ओरैनो बिस बिघासो दं जोंहानाव बिस बिघासो गायबाय अ गय फिथाइआथ' जोंहाना बेराद मोजां मोजांथार दङ गय फुलियाबो गय फिथाइआबो गिदिद गिदिदथार दङ आङो सिमला बाजाराव फानहैयो जोङो बोसोरावनो मोनो जोङो दुइ लाख गाहाम मोनो एक लाख गाहाम मोनो गय फुलि बिबार इदियाव मोनो आरो जोङो गय फिथाइआबो गिदिर गिदिरना आरो बारियाबो जोंना बिस बिघा गाहाम नालाय ओमफ्राय जोंहा आरो सिमला बाजाराव फानहैयो दुइ लाख गाहाम मोनो जोङो माबायाव बोसोरसेआव दुइ लाख गाहाम मोनो दुइ लाखआव फाहामो फानोदा गय फुलिया एकस' गाहाम देरस' गाहाम फांसेआव एकस' गाहामाव हैयो जों सिमलायाव होबाय थायो फानहैयो गय फुलिखो आरो गय फिथाइआ आरो बोसोरावसो हरबाय थायोना बोसोराव जोङो एक लाख गाहाम दुइ लाख एक लाख अबेबा बोसोराव एक लाख अबेबा बोसोराव दुइ लाख गय फिथाइ लाना फिथाइ अबेबा बोसोराव आरो बुरजा थायोना बारायबाय थायो बिनि थाखायनो जोङो दुइ लाख गाहाम हरो एक लाख गाहाम आरो गय फुलिया आरो फांसेआव देरस' गाहामबो मोनो दुइस' गाहाम एकस' गाहाम गय फुलि लाना फुलि गिदिर गिदिर एकस' दाल गाहाम पन्सास दाल गाहाम गारि मोनब्लाथाय एकस' दाल दुइस' दाल गाहाम लाङो आरो साइकेलजोंब्ला जों ओरैनो पन्सास दाल गाहाम लाङो आरो सिमला बाजाराव फानहैबाय थायो दा नोंनो अ जोहा मालिकआ लांबाय थायो सिमला बाजारावनो लाना थांबाय थायो गारिबो रिजार्भ लायो आरो अब्बा साइकेलजों लाङो बिदि दा नोंनो अबेखो नांगौ दा नोंनो अबेखो नांगौ नोङो नायनानै लांफैनो हागोन आरो नोंनो नांथारगौब्ला जोंहा आरो खमाव हरनो हाया आरो जोंबो खमाव हरनो हाया नालाय जों खमाव होनो हानाय नङा आरो गय फिथाइ माबाखो फुलिफोरखोबो खमाव होनो हानाय नङा दे दे आहाबो बेलेगाव थानांगौ दोन्थनोसै दे औ दे